السلام علیکم ہاں میں مچھلی کیا ریٹ ہے ہم سپول جلع سے بول رہے ہیں مچھلی والی کون کون سی مچھلی ہے آپ کے پاس اچھا جو بھی مسہور ہو یعنی سپول جلع میں جو بھی بہتر اچھی مچھلی ہوتی ہے فیمس وہ مچھلی ہم کو چاہیے اچھا اس لیے ہم مانگ رہے ہیں کہ کچھ جو ہے مچھلی کا ہم کو جو ہے فرائی کرنا ہے کچھ کا سیروا لگانا ہے اس لیے ہم کو اچھی سی اچھی مچھلی چاہیے

جو فیمس مچھلی ہے اس کا نام بتائیے آپ ہمارے یہاں کچھ مہمان آنے والے ہیں پارٹی ہیں اس لیے ہم کو مچھلی اچھی چاہی اور زیادہ تعداد میں مچھلی چاہی مل جائے گا آپ کے پاس کتنا ہے دس کے جی بیس کے جی جو بھی ہے ہم کو چاہیے اچھا مل جائے گا کچھ ریٹ کم کیجیے ریٹ تو آپ پہلے بتائیے جب ریٹ صحیح لگے گا تب تو لیں گے مچھلی اب ڈھائی کنٹل کی بات کر آپ ڈھائی کنٹل کی بات کر رہے ہیں تو ہم کو ریٹ تو جمنا نا چاہیے آپ ریٹ کیا لگا رہے ہو کچھ ریٹ کم لگاؤ اچھا ٹھیک سلام علیکم